हलो भैया जी रेस्टोरेन्ट से बोल रहें क्या आप हेलो तो सर हम हमारे बच्चे का बर्थडे है उसके लिए हमको आपका रेस्टोरेन्ट बुक कराना है कुछ मेहमान लोग हमारे आएँगे तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है

तो ठीक है सर हाँ हम यही चाहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधा हो क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट लोग आएँगे तो कोई किसी तरह का हर चीज अलेबिल होना चाहिए ऐसा न हो कोई बदनामी हो हमारी बेइज्ज़ती ना हो पाए बढ़िया बढ़िया क्वाल्टी क्वान्टिटी बढ़िया क्वाल्टी का केक ओक आप व्यवस्था करा दीजिए ठीक है सर फिर और पार्किंग वार्के पार्किंग की व्यवस्था तो होगी ही ना आपके यहाँ ठि ठीक ठीक ठीक है सर ठीक ठीक